ایلرجی سے بہت سارے خطرے ہیں جیسے کہ کھانسی بھی ہوتی ہے کھانسی بھی ہونے لگتی ہے بُخار بھی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے کھال کے اُوپر ابھرن اور کھال اور کھال کے اُوپر دانے وغیرہ نکل جاتے ہیں اِس سے جگہ جگہ پورے جسم پہ پھیل جاتے ہیں اور اِس سے آپ کو کھجانا اور کہیں آپ نے کہیں اور لگا لیا دوسری جگہ بھی پھیل جاتی ہے اِس سے بچنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو ڈاکٹر سے صلاح اور مشورہ لینا چاہیے ڈوکٹر کے پاس جانا چاہیے ڈوکٹر کو پوری بات بتانی چاہیے اور ڈوکٹر جیسا آپ کو بتائے کہ کِن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں اور کیا چیزیں کھانی ہیں وہ سب کرنا چاہیے ایلرجی سے اگر آپ کو بچنا ہے تو ڈوکٹر کو دکھانا ضروری ہے اِس میں ڈوکٹر کو نہ دکھائیں ایسا نا سوچیں بالکل ڈوکٹر کو کے پاس جائیں ڈوکٹر سے ساری باتیں کریں اور دوائی جیسے ڈوکٹر آپ کو بتائے ویسے یوز کریں اور اپنے کپڑے بالکل الگ رکھیں کپڑے بالکل الگ رکھنا اور دوسروں کے ساتھ اِن کپڑوں کو نہ دھوئیں اِس سے کیوں کہ دوسرے کپڑوں میں بھی پھیلنے کا ڈر رہتا ہے دوسروں کو لگنے کا بھی ڈر رہتا ہے اِس سے اپنی بھی حفاظت کرو اور دوسروں کی بھی حفاظت کریں